हाँ यहाँ तो हम आए थे तो यहाँ तो हमको महसूस हुआ है कि यहाँ से जो हम लोग सोच कड़ आए महसूस हुआ कि यहाँ पर ही हमको जो चाहे जो काम जो काम से हम ये सब काम हो गया हम तो चाह रहे हैं कुछ पैसा हमको मिल जाए तो हम बच्चा को पढ़ा सकते हैं कॉपी ले सकते हैं किताब ले सकते हैं ले सकते हैं कलम ले सकते हैं गाइड ले सकते हैं पैसा से मास्टर को दे सकते हैं हमको इस पर गर्व है हमको महसूस ऐसा प्राप्त हुआ है कि हम खूब बड़ा बच्चा को बन बना लें नौकरी कर ले या बिजनेस कर ले हम ही उनके मम्मी है और हम चाहेंगे कि अपना बच्चा को लड़का या लड़की हो तो चाहेंगे कि हम पढ़ा लिखा कर बड़ा बड़ा बनाए करके सूखी रोटी खाके हम चाहते हैं कि हमड़ा बड़ा लोग बन जाएं किसी तरह से बढ़िया लोग बनने का कोशिश करेंगे बच्चा तो पढ़ने लिखने में चाहेगा मम्मी चाहते हैं कि किसी तरह से पढ़ाई करें और इस्कूल में इसको रखें बच्चा तो चाह नहीं रहा है पढ़ने नहीं में उसको जबरदस्ती चाह रहे हैं कि उसको पढ़ा लिखा कर हीं कोशिश करेंगे कि इसको उसमें एड्मिशन कराएंगे कैसे पैसा लाएंगे तो कुछ पैसा रहेगा कुछ देंगे सटिर्फिकेट पर रुपया भेजेंगे तो हमहूँ पढ़ा लिखा कर ही बच्चा को बड़ा लोग बना सकते हैं इससे हम बच्चा को ही गर्व है कि हम बड़ा लोग बन जाएं हमको इससे यहाँ पर आने से महत्वपूर्ण सब कुछ मिला है कर सकते हैं मेरा ही लोग है मान सकते हैं उससे भी कर सकते हैं और सब कुछ होगा बड़ा लोग बनकर ही बन सकते हैं और यहाँ यहाँ के आने से हमको सब सुविधा सब कुछ मिला है सब कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं कर